हाँ मैं एक संगीत वाद्ययंत्र बजाती हूँ जैसे कि गिटार गिटार एक ऐसी चीज है जो आजकल हर व्यक्ति हर बच्चा सीखना चाहता है मैंने यह सीखा तो इससे मैं इससे मेरा फ़ोकस और कोंसट्रेशन लेवल बेहतर होता है और स्ट्रेस और ए एंजाइटी लेवल में कमी आती है जिससे मेरा मानसिक सेहत अच्छी बनी रहती है गिटार बजाने से मेरा रिलैक्स बहुत मुझे बहुत रिलैक्स महसूस होता है और मेरा मेंटल हेल्थ बहुत खुश होता है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हम गिटार कम से कम तीन महीने में सीख सकते हैं आप तब तक गिटार बजाना नहीं सीख सकते तब तक कि आपको कुछ बुनियादी राग ना आए नए गिटारवादकों के लिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर तार सी डी जी ए माइनर है इस तारों का उपयोग उस प्रकार की गिटार में किया जाता है यहाँ तक की कुछ आसान गीतों से भी किसी भी अन्य चीज पर आगे बढ़ने से निश्चित कर सकते हैं ऑस्टन एवं समर्पित छात्र को गिटार पर बुनियादी दक्षता विकसित करने में कई महीनों से एक साल तक लग जाता है हालांकि कुछ छात्र पाठ शुरू करने से कुछ हफ्तों के भीतर सरल गाने बजाने में सक्षम हो सके हैं इसलिए मैंने गिटार को महत्वता दी